सबतों लोकल चैरीटियें अगर दिक्खेआ जा जेह्ड़ा सबतों मेन ऐ मेरे लेई डोगरी संस्था ऐ डोगरी संस्था केह् डाक्टर ललित मंगोत्रा द्वारा इक बनी दी ऐ दीनू भाई पन्त बी एह्दे फाउंडर न ते डाक्टर ललित मंगोत्रा एह्दे फाउंडर न डोगरी संस्था किदे ताईं ऐ मतलब अपनी लोकल कम्यूनिटी तुस मतलब अलग कि'यां ऐ क्यूंकि एह् केह् करदा ऐ जेह्ड़ी अपनी साढ़ी डुग्गर प्रदेश दी मात्तर भाशा ऐ डोगरी भाशा उस्सी प्रमोट करदा ऐ ठीक ऐ जेह्ड़ियां साढ़ी डोगरी भाशा दियां बुक्कां होंदियां उ'नें ई पब्लिश करदा उ'नें इक नांऽ दिंदा ऐ इक संस्था दा नांऽ दिंदा ऐ ठीक ऐ कोई बी डोगरा कोई सांग प्रमोट होआ दा कोई डोगरा सांग निकला दा ऐ कोई मूवी निकला दी उस्सी प्रमोट करदा के नैक्स्ट लैवल ते ठीक ऐ डोगरी संस्था दा केह् ऐ जिन्ने बी प्रोफैसर न लेखक न गजलकारी न सिंगर न नृत्यकार न जिन्ने बी हैन ओह् डोगरी संस्था द्वारा गै प्रमोट कीते जंदे न पैंह्ले डोगरी संस्था उ'नें गी मतलब क्लियर करदी ऐ मतलब परमिशन दिंदे कि हां भई तुस अग्गें जाई सकदे ओ ते अग्गें जाइयै डोगरी संस्था ई उ'नें प्रमोट करदी ऐ डोगरी संस्था दा मतलब के सबतों मेन ऐ डोगरी संस्था च केह् ऐ तुसें हर प्रकार दि'यां बुक्कां लब्भी जाह्ङन हर प्रकार दे गीत लब्भी जाङन हर प्रकार दा मतलब अपना लोक नृत्य लब्भी जाह्ग डोगरी संस्था च साढ़ा सबतों मेन केह् डोगरा कल्चर साढ़े डोगरा कल्चर जेह्ड़ा केईं नां केईं कुतै दब्बे दा ऐ डोगरी संस्था उस्सी प्रमोट करा दी ऐ इक नैक्स्ट लैवल ते औन आह्ली जनरेशन गी दस्सा दी ऐ डोगरी संस्था च केह् ऐ डोगरी संस्था दा इक एम ऐ कि जेह्ड़ी औन आह्ली जन जनरेशन ऐ ओह् अपनी मदर टंग गी सिक्खै अपनी मदर टंग गी जान्नै अपनी डोगरी ताईं जान्नै अपना डोगरा कल्चर दिक्खै जेह्ड़ा जेह्ड़ा डोगरी च होआ दा ऐ कि डोगरी च अगर तुसें कोई फंक्शन करदा ओह्दे केह् रिचुअल न केह् रीति रिवाज न डोगरी च किश नेही चीज गी मतलब साढ़ा डोगरी कल्चर सबतों लग्ग ऐ डोगरी कल्चर दे किश अपने रिचुअल न किश अपने रीति रिवाज न अपने बोलने दा स्लैंग अलग ऐ अपना पैहनावा अलग ऐ अपनी मतलब भाशा अलग ऐ अपनी रुट्टी खान दा तरीका अलग ऐ अपनी क्यूसीन अलग मतलब हर एक चीज अलग अलग ऐ